पहिरीं ज़माने में जेको हूंदो हुओ की रोटी जॾहिं ठहंदी हुई त सभु माण्हू मिली करे रोटी खाईंदा हुआ सभु गॾु में माण्हू वीह ॿावीह गॾु जॉइंट फैमिली रहंदी हुई त मिली करे सभु ठाहींदा हुआ ऐं खाईंदा हुआ की मर्द खाईंदा हुआ पहिरीं पोइ मायूं खाईंदी हुयूं पोइ मतिलबु ॿार वार खाईंदा हुआ पोइ मायूं आख़िरी में खाईंदी हुयूं त अॼुकल्ह जे ज़माने में त ईअं कोन आहे पंहिंजो पंहिंजो सभिन थाली में विधो ऐं मोबाइल खयो ऐं टीवी हलाई ऐं वेठानि रोटी खाइण लाइ त अॼुकल्ह पंहिंजो सभु सैपरेट सैपरेट करनि था पहिरें जे ज़माने में ईअं न हूंदो हुओ की असां बि ईअं ई कंदा आहियूं हाणे पंहिंजो पंहिंजो की मुंहिंजो घोठु खाई छॾे मुंहिंजा ॿार खाई छॾे ममी खाधी पोइ मां आख़िरी में खाईंदी आहियां पहिरीं न हूंदो हुओ पहिरीं ठाही करे सिपिरियूं विपिरियूं खणी करे सभु गॾु वेही करे खाईंदा हुआसीं

त उन जी रोटी ठाहिणी पवंदी तीअं कंदी पंहिंजी ऐं असां बि जेकी पालना कंदी हूंदी आहे की ध्यानु रखंदा आहियूं की रोटी पंहिंजे हिसाब सां मतिलबु वधीक त पहिरीं त माण्हू छा आहे वधीक ठाहे रखंदा हुआ की ॿ माण्हू अचनि था आड़े पाड़े में बि ॾींदा हुआ अॼुकल्ह उहा ॻाल्हि न आहे की असां पाड़े में ॾियूं असां पंहिंजी रोटी ठाहे छॾियूं उहा ई घणे ई आहे त माण्हू छा कंदा हुआ पहिरीं त आड़े में ॿ माण्हू अचनि पिया हलो तूं अची आई आहे त तूं बि खाई वञु हाणे उहा न सोचंदा आहिनि की तूं खां माण्हू चवंदा आहिनि असां खाई वठूं उहा ई घणा ई आहे पंहिंजो पंहिंजो हिसाबु किताब जो कमु आहे जी असां खाधी ऐं ठाहे ऐं खाधी बसि पहिरीं पहिरीं त न पहिरीं न हूंदो ॾाढो माण्हुनि में प्यारु मोहबत एतिरी हूंदी हुई की सिकंदा हुआ हिकु ॿिए वटि की तूं हीअ भाॼी ठाही आहे तूं उहा भाॼी ठाही आहे त माण्हू ॾाढो सिकंदा हुआ प्रेम सां मिली करे बि ॿाहिरि वेही खाईंदा हुआ की अचु तूं पंहिंजे भाॼी खणी अचु असां तुंहिंजे घर त खायूं पोइ ईअं प्रेम प्रेम हाणे त उहा प्रेम बचो ई न आहे की माण्हू मिली झुली खालो आहे खाधो खाइनि सभु पंहिंजो अलॻि अलॻि वेही करे खाईंदा आहिनि बसि रोटी